मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरा परिवार है जब भी कभी ऐसा हुआ हो कि मैं कहीं कमज़ोर पड़ गई हूँ या मुझे किसी परेशानी में हूँ मेरे परिवार ने मेरा हमेशा साथ दिया है मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया मैं कभी अपने आपको अकेला महसूस नहीं करती तो मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है अगर मैं किसी ऐसी दुविधा मैं हूँ जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अपने आपको अकेला महसूस कर रही हूँ या कमज़ोर महसूस कर रही हूँ तो मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया है सराहा है मेरी चीज़ों में मेरी कामयाबी के लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ाया है तो जो मेरा सबसे बड़ी ताकत है वो मेरा परिवार है अगर मैं मेरी कमज़ोरी की बात करूँ तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमज़ोरी है मेरा गुस्सा मेरा गुस्सा मुझसे जो है वो काबू नहीं पाता अगर मुझे किसी की बात पसंद नहीं आ रही है या कोई सामने वाला जानबूझ कर ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे मुझे नुकसान पहुँच सकता है या जिससे मेरी भावनाओं को नुकसान पहुँच सकता है जानबूझ के मेरी भावनाओं को ठेस कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रही

तो मैं वहाँ पर अपने आपको काबू नहीं पा पाती और मेरा जो गुस्सा है वो निकल जाता है तो जो मेरा गुस्सा है वो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो कि मैं जानती हूँ और जानने के बावजूद भी मेरी उस कमज़ोरी को मैं सुधार नहीं पा रही जिस पर मैं कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा गुस्सा कम करूँ